ہاں ہیلو جی بولیے ہم کو موائل چو چاہیے اینڈرائڈ اور آئی او ایس موائل جو ہوتا ہے تو ہم سوچ رہے ہے کہ موائل لینا ہے تو کون سا موائل بہتر رہے گا پہلے تو یہ بتائیے نا کہ آپ کا دکان کس ایڑیا میں ہے اور جانا کیسے کیسے ہیں جی جی جی

ہاں جی جی جی جی جی اچھا تو دونوں کے بارے میں بتائیے گا تبھی تو کچھ کہہ سکتے ہیں ڈیسائڈ کر سکتے ہیں دونوں جی جی جی

جی اچھا اچھا تو پھر بتائیے کون سا لیں آپ کے حساب سے کیا لینا چاہیے جی بجٹ تو میرا لو ہے تو اس حساب سے تو میرا اینڈرائڈ رہے گا تو اینڈرائڈ میں جیسے مثلاً پچیس ہزار تک ہے تو کون سا ہوگا پچیس ہزار میں اینڈرائڈ لے لیں

جی نہیں دیکھیے میرا ادارہ ارادہ جو ہے نا چلیے ٹھیک ہے جو آپ دونوں میں فرق بتا دیے لیکن ہم سوچ رہے ہیں کہ اینڈرائڈ موبائل ہی لے لیں تو بتائیے کب آئیں آپ کی دکان پہ ٹھیک ہے سر آتے ہیں چار بجے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے